تیراکی کے لیے میرا پسندیدہ مقام تو سمندر ہے لیکن میرے علاقے میں کوئی ایسا سمندر یا کچھ تیراکی کا نہیں ہے جہاں تیراکی کے لیے جایا جا سکے اور نہ مجھے پسند ہے تیراکی